हमारे यहाँ बिजली की सुविधा अच्छी चल रही है काफ़ी समय पहले बिजली हमारे यहाँ सही नहीं थी लेकिन जब से सरकार आई है काफ़ी अच्छी बिजली हमे दे रही है और हमें बिजली से हमारे गेहूँ की सिंचाई हर प्रकार की सुविधा जो है हम बिजली से ही करते है हमें सुविधा करने में आरामदायक होता है और इसी के कारण हमारे गाँव में बिजली अच्छी दे रही है जिससे कारण हमें अनेक प्रकार के कार्यों को करने में महत्वपूर्ण लगता है और अच्छा लगता है हमारे सिंचाई करने में भी अच्छा लगता है क्योंकि बिजली समय पर ना दें तो ना देती तो हमारे गेहूँ की सिंचाई सूख जाती और गेहूँ ना हो पाते ताकि हमें जो है बिजली से काफ़ी लाभ मिलता है जब से हमारे यहाँ सरकार आई है तब से हमे काफ़ी बिजली प्राप्त हो रही है उसी के कारण हमें जो बिजली पहले आठ घंटा मिलती थी लेकिन अब हमें सोलह घंटा मिल रही है ताकि हमारी फसल भी फसल की भराई भी अच्छी ढंग से हो जाए ताकि सूख न पाए और हम इसी के कारण मौसम ख़राब हो जाने के कारण जैसे ठंडी हो या गर्मी मौसम ख़राब हो जाए जाने के कारण कहीं तार खम्भे गिर जाते है तो हमें बिजली असुविधा नही मिल पाती है तो हमारे घरों में अँधेरा छा जाती है जिससे हमारी पढ़ाई भी नहीं हो पाती है और हमारे सिंचाई भी नहीं होई पाती है अनेक प्रकार की जो है हमको घटना घटित करती करना पड़ता है जिसके कारण हम उसको नहीं कर पाते है मौसम के कारण अगर मौसम हवा भी चले या तूफान आ गया तो हमको नुकसान पहुँचाया जाता है जिसके कारण हमारे घर में बिजली नहीं आ पाती है सुविधा जब से सरकार आई है हमको बिजली अच्छी ढंग से मिल रहे है हमारे अनेक प्रकार के सुविधा भी हमको प्राप्त हो रही है जैसे हम अपनी गेहूँ की सिंचाई को भरते है धन की सिंचाई करते है हमको अनेक प्रकार सी सुविधा मिल रही है बिजली आने से हमको अनेक प्रकार के जो है सुविधा मिली है जिसके कारण हमें पढ़ने लिखने में सही पढ़ने लिखने में अधिक महवपूर्ण होता है ऐसे हम हमारे बिजली आने के जो है हम पढ़ाई लिखाई करने शुरू कर लेते है और मौसम खराब हो जाने के कारण अगर बिजली नहीं आ पाती है तो हमारे घरों में अंधेरा छा जाती है और अनेक प्रकार के जो है हमको मुसीबत सहना पड़ता है इसी के कारण हम जो है हमारे सरकार ने काफ़ी सुविधा लाइट की करती है जैसे हमारे पास अगर लाइट न ही होती थी तो हम पहले जो है इन्वाटर घर में रखते थे इन्वाटर जब डिस्चार्ज हो जाता था तो हमको बिजली की आवश्यकता पड़ती थी लेकिन आज समय में हमें बारह घंटे की जगर सोलह घंटे मिल रहे है इसी के कारण हम बिजली के अधिक जो है महत्वपूर्ण बात रखते हैं और काफ़ी समय तक हमें बिजली ना मिलने पर हमारी हमारी काफ़ी नुकसान हो जाती है और जैसे हमारे गाँव में बिजली आती है तो अगर तूफान आ जाते हैं या मौसम बिगड़ जाती है तो बिजली कहीं बिगड़ जाती है तो हमें बिजली नही मिल पाती है उसी को लेने के लिए दो या तीन दिन लग जाते है और काफ़ी समय लग जाता है तो हमको सुविधा नहीं मिल पाती है और हमारे गाँव में जो बिजली की सुविधा हुई है हमारे सरकार उस पर काफ़ी ध्यान दे रही रही है पहले नहीं ध्यान देती थी लेकिन अब जो है हमारी सरकार जो है बिजली के माध्यम से काफ़ी ध्यान दे रही हैं ताकि हम ज़्यादा महवपूर्ण हम अपने बिजली से आधिक सुविधा ले सकें हम अपनी गेहूँ की सिंचाई कर सकें ताकि हमारे सिंचाई सूख न पाए और हमें पढ़ने लिखने में जो है आवश्यकता कम ना हो क्योंकि हम लाइट कट जाने के कारण हमारी हमें पढ़ने लिखने में काफ़ी आवश्यकता पड़ता है इसी के कारण हम बिजली के जो है अधिक महवपूर्ण रखते है बिजली से हमें काफ़ी लाभ मिलता है